नमस्ते मैं अंजुमती बात कर रई हूँ में ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस ड्राइवर के साथ परसों प यात्रा पर गई थी उन्होंने मुझे भोपाल से इंदौर शहर अच्छे से पहुँचाया उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की तक़लीफ़ नहीं होने दी तो मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ़ करना चाहूँगी उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने मास्क भी लगा के रखा था उनको खांसी हो रई थी तो जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत ना हो सके और उन्होंने पूरी गाड़ी की साफ़ सफ़ाई करवा के रखी थी गाड़ी भी बिल्कुल आराम से और सही इस्पीड में चलाई थी जिस से कि मेरा एक्सीडेंट या कोई हादसा ना हो सके उन्होंने मुझे बिल्कुल टाइम पर समय पर उन्होंने मुझे अपने वो रास्ते मतलब भोपाल से इंदौर उन्होंने मुझे सही समय पर पहुँचा दिया जो मुझे जल्दी पहुंचना था तो उन्होंने मुझे आधे घंटे पहले ही समय पर पहुंचा दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी